हमारे क्षेत्र में अधिकतर लोग इंजीनियरिंग करते करते हैं और कुछ बच्चे विज्ञान भी करते हैं और मैं मैंने मेरे लिए करी है वाणिज्य के हिसाब से मैंने पढ़ाई करी है गणित नहीं मिल पाया इसलिए गणित की पढ़ाई नहीं कर पाया मैं और गणित कुछ बच्चे करते हैं अच्छी है गणित भी होना चाहिए क्योंकि इंजीनियरिंग वही लोग करेंगे जिनको इंजीनियर बनाना है इंजीनियर के हिसाब से क्या करना उनको क्या चुनना है वो लोग इंजीनियर करते हैं की पर्पस किस मॉडल के ऊपर उनको काम करना है वो लोग इंजीनियर बनते हैं विज्ञान जो लोग साइंटिस्ट वगैरह के हिसाब से काम करते हैं जिनका दिमाग तेज़ चलता है वो अधिकतर लोग अधिकतर बच्चे विज्ञान चुनते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ बच्चे टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करते हैं की उनको क्या बनाना है किस हिसाब से टेक्नोलॉजी होना चाहिए किस प्रकार से कैसे काम होना चाहिए वो बच्चे जिनका टेक्नोलॉजी में ज़्यादा दिमाग चलता है वो लोग टेक्नोलॉजी में जाते हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने माइन्ड के हिसाब से दिमाग जिस हिसाब से उनका काम करता है उस हिसाब से वो अपनी भाषा चुनते हैं अपना कोर्स चुनते हैं कि हमें किस कोर्स को करना है विज्ञान का बहुत सारे बच्चे विज्ञान लेते हैं कुछ इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में डिग्री फोगाम बहुत सारा होता है पाठ्यक्रम अपने अपने हिसाब से सब बच्चे पढ़ते हैं जैसा जिसका माइन्ड काम होता है जैसे घर के घर के जो बड़े जिस प्रकार बड़े बोलते हैं कि आपको यह करना है तो कुछ बच्चे उस हिसाब से चलते हैं जिनने घर में कोई गणित वगैरह का कोर्स कर रखा है वो माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे की आप गणित मे अच्छा कुछ कीजिए इसी प्रकार से बच्चे अपने अपने हिसाब से प्रोजेक्ट लेते हैं